ہیلو جی گڈ گڈ ماننگ سر جی میٹ شاپ والے بات کر رہے ہیں آپ جی میرے کو میٹ شاپ کے بارے میں جانکاری چاہیے تھی میٹ شاپ جی جی میٹ شاپ کے اندر آپ کے کتنی کوالٹی ہوتی ہے کس قسم کا گوشت آپ کے یہاں ملتا ہے

جی جی جی جو جی جی

جی ہم کو میڈیم کا چاہیے ہوں

جی جی بٹ ہمیں جانور کا چاہیے کا میڈیم میڈیم جو ہو جانور اس کا اس کا چاہیے جی ہمیں پانچ کلو چاہیے جی تو اس کی پرائز کیا ہے ون کے جی جی اچھا چکن بھی ملتا ہے آپ کے یہاں جی فی الحال چکن کی ضرورت نہیں ہے ابھی فی الحال تو میٹ چاہیے بڑے کا میڈیم جانور کا ہو جی جی آپ کی شاپ جی اپنے شاپ کے بارے میں ایڈریس مجھے بتا دیے نا آپ کو دوں گا

جی

اچھا تو ہمیں ایک فیملی نہیں ابھی کچھ دن ابھی ہمیں کچھ دن کے بعد ایک شادی فنکسن ہے تو اس کے لیے آپ کے سے آڈر کرنا ہے تو اس کے بارے میں اس لیے جی اسی کے لیے جانکاری چاہیے تھی جی اوکے سر اوکے سر ٹھیک اوکے اوکے گڈ گڈ مارننگ